प् पहिने जे स्वास्थ्यके लेल हमरासभके दूर दराज दूर दराज जाय पड़ै छलै एतयसँ दर दरभंगा आओर आओर रास्तामे रस्तो बहुत खराब छलै हेँ आब हमरा अपना अपना गाँवएमे हॉस्पिटल खुलि खुलि खुलि खुलि गेल खुलि गेल यए आओर भी आओर कोनो भी समस्या होइए तऽ तऽ हमरा राति राति बिराति गाड़ी समय समयपर मिल मिल जाइए आओर ओही गाड़ीसँ हमसभ हॉस्पिटल जाइ छी आओर कोनो भी समस्या होइए तऽ ओहि हॉस्पिटलसँ समाधान करै छी कतबो राति बिराति या रहैए कोनो भी अथिसँ जाइ छी तऽ हॉस्पिटलमे डॉक्टरसभ डॉक्टरसभ रहै छथि आओर हमर सही समयपर आओर स्वा स्वास्थ्यके जाँच करै छथि आओर आओर आओर आओर टैबलेट वगैरह दै छथि आओर अपन जामे तक हमर स्वास्थ्य ठीक नहि होइए तामे तक हॉस्पिटलमे रख रख रखने रहैत छथि आओर और जहाँ स्वास्थ्य हमर ठीक भेल तहन ओ अपन जायके आश्वासन दै छथि नहि तऽ नहि तऽ हॉस्पिटल जखन बेसी गड़बड़ होइ छै तऽ ओ अपन ओतयसँ ओतयसँ ट्रांसफर कए कऽ हमरा डी एम सी एच या या ओहिसँ आगाँ भेजै छथि ओहिसँ आगाँ हमरा भेजै छथि आओर ओतय हमर ओतय लम्बा सफर भऽ जाइ छै आओर रस्ता पेरा बहुत खराब रहै छै रहै छै रहै छै तकर बाद हम ओतयसे स्वस्थ भए कऽ अबैत अबै छी तकर बाद अपना गाँव अबै छी आओर इएह स्वास्थ्यके लेल रहै छै